उलय गो हॅलो हय खंयसून उलयतात तुमी तुका किदें जाता आं तुवें नंबर काडला

नंबर काडून तुवेन येवचें पडटलो किद्याक नंबर आनी स्टॅम्प मारूंक जाय बांबोळे बांबोळे आनी नंबराशिवाय आमी नंबराशिवाय आमी तुका घेवची ना किद्याक थंय लोक गर्दी आसता चड मदीं मदीं तर लोकांक घेयत जाल्यार प्रोब्लम खूब जाता तीं म्हणटलीं आमी सकाळी येवन राविल्लीं म्हणटा आनी तूं मदींच तेका कशी घेतली मागीर आतां आमच्या हातीन तर ना न्हू तेंच्या हातीन आहा न्हू तें सगलें आमी कितले डॉक्टर आहा तशे हें सगळें डॉक्टे हेंचे हातीन आसा तीं स्टॅम्प बी मारतात तेंचे जे हें केलें म्हणटच आमी तुमकां हें करतली न्हू फॅसिलिटी खूब आहा आमची खूब आसा खूब भाशेची आसा खूब आसा फोटो काडपाचे आसा मागीर सर्जरी करपाची आसा खूब भाशेची आहा म्हणल्यार गोव्हर्मेंटा थ्रू वोसोत जाल्यार तुका खूब पोयशे पोडटेले आमचेतून खूब हे आसा म्हणून लोक सोगलो गोव्हर्मेंटान येता उलय आं बांबोळे सगळें बरें आसा सगळें ऑपरेशन बी जाता मागीर सगळें वखदां बिखदां सगलीं फ्री मेळटा ना तीं वखदां मागीर फोर्मासींसून हाडपाचीं आनी मागीर तूं पय तुजें कशें दिसता तें तुका तें लायनीन रावन तुका हें करूंक नाका जाल्यार तूं पय मागीर बांबोळे सोगळे दोतोर भितर सोगळे बोरें आहा